हमारे क्षेत्र में पकाए जाने वाला परंपरिक भोजन है ये हमारे पूर्वज लोग मनाते और खाते आ रहे हैं जिसमें हम लोग इसको खाना बहुत पसंद करते हैं इसको बनाने की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले चने की दाल को हम लोग उबालते हैं और उसे पीसते हैं उसमें हल्दी नमक जॉआइन मंगरेल इत्यादि डाल के उसमें आटा सान के उसमें आटे को लोई बनाके उसमें भर के उसका पराठा बनाते हैं और उसके बाद गुर्राम बनाने का प्रक्रिया ये है सबसे पहले हम आटे को भूनते है और गुड में पानी डालके गुड़ को पिघलाते हैं उसके बाद दोनों को मिला देते हैं इससे गुर्राम अगर उसमें आम डाल दिए तो उसका स्वाद बहुत ही टेस्ट आ जाता है ये हमारा पारंपरिक भोजन है